आबाद मावनायाव गोदोनि समाव जोंनि बर' बोराय बुरिफ्रा मैखोमै माय आबादानो जोंनि गुबै आबादमोन आरो बे माय आबादजोंनो जोङो बोसोरसे जाना बोसोरसे जोङो बेजोंनो बजार जानाय गासैखौबो जोङो माय आबादनि सायावनो सोनारोमोन दा बेबायदिनो जोङो माय आबाद मावनो थाखाय जोंनो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो मोसौखौ जोङो बाहायबोदों दा मोसौजों जोङो नांगोलजों हालेवनानै माय आबादखौ जोङो खालामबोदों दा जों माय आबाद खालामनांगौब्ला जोङो गिबि गिबियावनो खोथिया थोलि जोङो खोथियाखौ जोङो मायखो फोग्रोनांगोन आरो बे माय फोनो थाखाय जोङो जोलै बानायनो थाखाय दुब्लिखौ एवनानै लाग्रो नांगोन जायखौ जोङो खोथिया थोलि होन्नानै बुंदों बे खोथिया थोलिखौ जोङो थियारि खालामखांनायनि उनाव जोङो गासै फोथारखौनो एवजोब नांगोन मोसौदों एवनानै जोङो गासै आबाद फोथारखौनो दै सोनानै गासिखो थाग थियारि खालामजोबनानैसो जोङो जेब्ला खोथियाया जों मायलिया जोलैया सइ सप्ता जाखांनायनि उनाव जोङो गायनायनि लाहार फाहार जों खालामनांगोन गायनायनि सिगां जोङो आलिफोरखौ साब सिखोन खालामनांगोन दान्नांगोन खोनांगोन दा बिनि उनावनो जोङो जोलैया सय सप्ता जानायनि उनाव जोङो मायखौ गायनो हागोन गायखांनानै जोङो आबाद थिलियाव गोबां हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो मेरायनांगोन साब सिखोन खालामनांगोन दैफोरखौ जोङो समबायदि जोङो सोनो रोंनांगोन हानांगोन दा बेबायदिनो जोङा बे आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो नांगोल खदाल मोसौ जों गासैखौबो जोङो बाहायबोनो गोनां जायो दा बिनि उनाव जोङो माया खौ जोङो जेब्ला मोनगोन अब्ला जोङो खासिदों हानांगोन हानानै जोङो मारा नानांगोन नानायनि उनाव जोङो लामनांगोन लामनायनि उनाव जोङो मिलाव सौनांगोन बा दिंखियाव जोङो सौनानै जायोमोन दा दिनै बे आबादानो गोदान मुगायाव जों गासैखौबो सोलाय जोब्बाय मोसौनि सोलायै जोङो टेक्टर फैबाय गायनायाबो जोंहा मिचिन सफैबाय दा बिदिनो गोनोखोआरि मुगाजों खारफानानै गोदोनि ट्रेडिसनेल आबादफोरखौ जोङो दा दिनैनि समाव जौगा होनो हाबाय दा हालेवनायाव मोसौनि जायगायाव टेक्टर फैबाय मानसिया खासिजों माय हानायनि जायगायाव जोंहा मिचिनदों हानाय फैबाय माय नानाया मारा नानाया जोङो मोसौजों नायोमोन बेबो मिचिन फैबाय दा बिदिनो दिंखिनि सोलायै माय सौनायाबो मिचिन फैबाय दा गासैबो जुगानो सोलायलांनो हमबाय दा जोङो बेखायनो आबादारिफोरा दिनैनि समाव आबाद मावना जानो थाखाय जोङो गासै टेक्न'लजिजों सोलाय फैजोब्बाय दा बेखायनो आबादारिफ्रा खामानि मावनो थाखाय गोरलै जाफैबाय